जी हाँ हमारे क्षेत्र में मुख्य प्राकृतिक संसाधन खनिज पदार्थ और ईंट इत्यादि हैं जिन का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है खनिज पदार्थो के खनन करने के बाद उस में से अपशिष्ट पदार्थों को दूर कर के शुद्ध पदार्थ को अलग कर के उसका उपयोग विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है यह हमारे छेत्र में मुख्यतः निकलने वाले प्राकृतिक संसाधनों में एक है